अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ताजपुर से समस्तीपुर आ रहा था तो समस्तीपुर आने के बाद गाड़ी खराब हो गई और एक रात बज रही थी उस समय कोई व्यवस्था नहीं था कोई उपाय नहीं था मैंने गाड़ी वाले को फोन किया और गाड़ी भाड़ा किया और मुझे उसी स्थान पर गाड़ी लेकर आया और फिर मुझे बैठाकर के अपने घर तक पहुँचा दिया मैं यह कहना चाहता हूँ कि गाड़ी वाले ने अपना भाड़ा तो लिया लेकिन मुझे बहुत सहयोग किया क्योंकि उस समय कोई सहारा नहीं था कोई उपाय नहीं था मैं विवश था अपने घर आने के लिए पहुँचने के लिए मैं उसे उस ड्राइवर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ऐसे वक्त पर सेवा किया